ہاں ہمارے مذہبی کتاب ہے کلام پاک ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں ایک قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے جیسے کہ قل ہو اللہ احد اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم لوگ روزانہ اردو ہے حدیث ہے پڑھتے ہیں روز مذہبی کتاب ہے اور ہر انسان کو پڑھنا چاہیے اور اللہ ایک ہے ہر ہر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بس ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ بہت مہربان ہے اس کی ہر چیز اچھی ہے کوئی کائنات میں ہر ایک ایسا چیز جتنے بھی ہے مخلوقات بنائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی ہے ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں اللہ ایک ہے بس اسی کا عبادت کرنی چاہیے اللہ اللہ ہم پہ رحم کرتے ہیں بہت اور ہم لوگ اس کو اللہ کو ماننا چاہیے